कुछ स्थान जैसे जवाहर कला केंद्र बिरला ऑडीटोरीयम प्रदर्शनियाँ जयपुर साहित्य मेला ऑनलाईन प्लेटफॉम स्टुडियो आदि कुछ ऐसे स्त्रोत है जहाँ मैं अपनी कलाकृतियाँ खरीद और बेच सकती हूँ यहाँ पर मुझे बहुत से कला प्रेमी वे कला को सरहाने वाले मिलते हैं जिनसे मुझे प्रोत्साहन व अभिप्रेणना दोनों प्राप्त होते हैं वो उनके सुझाव व कमियाँ मुझे आगे अपने कला में क्या क्या बदलाव किये जा सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या सुझावों का उपयोग किया जा सकता हैं मैं उनको अपनी कला के आगे प्रदर्शन में उनका उपयोग किए कर सकती हूँ